मध्य प्रदेश के काफ़ी इलाको में सामाजिक और सांस्कृतिक परम्पराएँ हैं जो काफ़ी लम्बे समय से चली आ रही हैं और आज भी नई पीढ़ियाँ उन परम्पराओं को अच्छे तरीके से निभा रही हैं परम्पराओं में काफ़ी त्यौहार है रीति रिवाज है अनुष्ठान है और कलाएँ हैं जैसे कि त्यौहार में माना जाए तो दिवाली का त्यौहार जो काफ़ी लम्बे समय से चला आ रहा है और उस त्यौहार में हम काफ़ी धूमधाम से उस त्यौहार मानते हैं उस त्यौहार में हम दीपक जलाते हैं और उसके बाद हम नए कपड़े पहनते हैं लक्ष्मी माता की पूजा भी करते हैं और घर की साफ सफाई भी करते हैं बच्चे फटाखे फुलझड़ी जलाते हैं इस प्रकार दिपावली के त्यौहार को काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं और इसके बाद अन्य आता है होली का त्यौहार होली के त्यौहार में होली के एक दिन पहले छोटी होली जिसको हम कहते हैं उस दिन होलिका का दहन किया जाता है होलिका का दहन बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक है उस दिन सभी अपनी बुराइयों को भूल कर और रिश्ते को अपना मजबूत करते हैं और उसके दूसरे दिन होली खेले जाते हैं जिस दिन सभी एक दूसरे को कलर लगाते हैं और होली मानते हैं होली के दिन भी घर में काफ़ी सारे मिठाई पकवान आदि बनाए जाते हैं इस प्रकार पुराने परम्पराएँ चली आ रही हैं और उनको हमारी नई पीढ़ी आज भी निभा रहे हैं इस प्रकार अन्य त्यौहार जैसे रक्षाबंधन भी है रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प करता है इस प्रकार से जो पुराने त्यौहार हैं वो आज भी हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से मनाए जाते हैं और उनमें जो चलने वाले रीति